ब्लॅक होल म्हणल्यार असो एक टॉपीक आसा जो सगळ्यांक मात्सो उत्सुक करता ब्लॅक होल म्हणल्यार ते व्हडले एक ए कशें एक ऑब्जेक्ट कशें आसता स्पेसांत जेंका ग्रॅविटेशनल पूल खूब व्हडलो आसता जे कितें तेच्या सायडीक भोंवतणी बी कितें आसा तें ओडून घेता भितर आनी ते तेजो निश्काळ करता ब्लॅक होल हाचेर अजून खूब अशी रिसर्च करपाची उरल्या आनी रिसेंटलीच नासान ब्लॅक होलाचो फर्स्ट असो फोटो पब्लीकाक असो दाखयलो ब्लॅक होलाचेर खुबशीं बुकां खूब जाणांनी बरयल्ली आसात एक म्हणल्यार स्टिफन हॉकिंग्साचेर जो बरयला तो बूक खूब फेमस जाल्लो मदीं ब्लॅक होल जल्मात येता तेन्ना तें एक स्टार आसता तें स्टार जेन्ना मरता तेन्ना एक तर तें एक व्हायट ड्वार्फ जावंक शकता ना जाल्यार तो एक ब्लॅक होल जाता ब्लॅक होल खुबशा अशा सायजिनीं सुद्दां येता एक इतकें व्हडले आसता की ते एक फुल गॅलिक्सी खावंक शकतात आनी थोडे बारीक बारीक आसता जे इतकें डेंजरस दिसना पयसुल्ल्यांतल्यान बट ते आख्खे आमचे सोलर सिस्टमूय काबार करूंक शकता इतकें पावरफुल आसतात ते तेंका खूब अशीं एनर्जी आसता आनी जी आमकां अजून कळना ती कसली एनर्जी ऑर खंयच्यान येता ऑर कितें आसा त्या एनर्जींत थोडे टॉपीकस अशे आसात ब्लॅक होला बद्दल की थोडे जाण म्हणटात की ते यूज करून आमी आनीक खंय पावतले ऑर ब्लॅक होल अशें आसा की तें जर कोलायड जालें जाल्यार आनीकूय कितें जावंक शकता बट आमकां अजून त्या बद्दल कांय खबर ना सायंटिस्ट अजून त्या टॉपिकाचेर खूब रिसर्च करतात आनी तो एक टॉपीक खूब व्हडलो आसा जे फक्त कोण सामके लनर्ड आसात तेंकाच तें कळटा